सिंधी भाषा हर सिंधी के अचणु खपे पर अॼु कल्ह इहो नथो थिए सभु कोई हिंदी में या त अग्रेंज़ी में थो ॻाल्हाए त ॿारनि खे पंहिंजी भाषा अचे ई नथी पंहिंजी भाषा चाहे सिंधी हुजे गुजराती या ॿी कोई भाषा हुजे ॿार पंहिंजी भाषा ॻाल्हाईनि ई नथा सभु हिंदी में न त ॿी भाषा में ॻाल्हाईनि था या अग्रेंज़ी में ॻाल्हाईनि था अग्रेंज़ी स्कूल में वञणु सुठो आहे उनमें कुझु ग़लत नाहे पर पंहिंजी भाषा बि अचणु खपे न त मूंखे इअं लॻे थो त घर में ॿार खे जो भाषा में आहियूं असांखे उन भाषा में ॻाल्हाइणु खपे ताकी नढपिणु खां ई असां ॻाल्हाईंदासीं उन भाषा में तॾहिं ई ॿारु पंहिंजी भाषा सुठी तरह सिखी सघंदो पर माउ पीउ ईअं नथा कनि माउ पीउ छा था कनि पंहिंजे पाण खां ई ॿारनि खे हिंदी में न त ॿी में सिंधी छॾे करे पंहिंजी भाषा छॾे करे अग्रेंज़ी में न त हिंदीअ में था ॻाल्हाइनि त ॿारु पंहिंजी भाषा सिखी नथो सघे वॾेपणु में पोइ सिखणु थोरो मुश्किल थो थी वञे अगरि नढपिणु खां ई ॿार खे पंहिंजी भाषा में असां ॻाल्हायूं त ॿारु जल्दी थो सिखी वञे उनखे आदत थी पइजी वञे ऐं स्कूलनि में त जामु ज़रूरी आहे जीअं गवर्मेंट स्कूल्स में त ऑपशनल सब्जेक्ट असां सिंधी रखियो आहे उनजे थ्रू ॿारु सिंधी ॻाल्हाइणु ऐं लिखणु बि देवनागिरी सिखी थो वञे पर जामु स्कूल ईअं बि आहिनि प्राईवेट स्कूल आहिनि जंहिंमें असांजी सिंधी भाषा न आहे ऑपशनल सब्जेक्ट हिकु त ॻाल्हि सुठी आहे की भई कुझु पाण पंहिंजे पुट खे बि पाण पंहिंजी सिंधी सब्जेक्ट में ऑपशनल सब्जेक्ट वठी ॾिनो आहे हुनखे बि सिंधी न ईंदी हुई पहिरियों ॻाल्हाए पर ऑपशनल सब्जेक्ट जे करे हाणे सिंधी ॻाल्हाइणु सिखी वियो आहे त हे सभु हुअणु खपे सिंधी पंहिंजी भाषा आहे ऐं हर ॿार खे पंहिंजी भाषा ॻाल्हाइणु जामु ज़रूरी आहे हुनखे पंहिंजी भाषा जो ॼाण हुअणु खपे पंहिंजी भाषा जो ॾिणु वारु हुनजो जो बि फेस्टिवल्स आहिनि सभु ॿार खे ख़बरु हुअणु खपे जो अॼु कल्ह जे ॿार खे न आहे उहो नोलेज हे जामु ज़रूरी आहे अगरि असां पेरेंट्स हुननि खे न न सेखारींदासीं त ॿारु किथां सिखंदो हू त कॾहिं सिखी न सघंदो न जो बि सिखंदो घर मां ई सिखंदो माउ पीउ अगरि हुनखे ॿी भाषा में ॻाल्हाईंदा त ॿाहिरि त हू छा सिखंदो कॾहिं सिखंदो हू त ज़िंदगी भरि पंहिंजी भाषा सिखी न सघंदो त ॿिया ॿोली सिखी त वेंदो ॿियनि भाषाउनि जा दोस्त ठाहींदो दोस्त यार ठाहींदो उन्हनि जी भाषा बि सिखी वेंदो सभु पर पंहिंजी भाषा केरु सेखारींदो त जामु ज़रूरी आहे त ॿार खे नढपिणु खां ई आदत विझणु की नढपिणु खां ई असां पंहिंजी भाषा में ॻाल्हायूं ताकी हर ॿारु खे माउ पीउ खे जामु ज़रूरी आहे की ॿार खे पंहिंजी भाषा में ॻाल्हायूं ताकी ॿार खे नढपिणु खां ई आदत पइजी वञे पंहिंजी भाषा में ॻाल्हाइणु त मां इहो ई चवंदमि च पंहिंजी भाषा जो ॼाण हुअणु जामु ज़रूरी आहे ऐं सिंधी असांजी ॿोली आहे त असांजी ॿोली असांखे असांजे ॿारनि खे अचणु खपे जामु ज़रूरी आहे